कैमरा जब हम खरीदलियै तऽ ओकरा से हम फोटोग्राफी करलो रहियै जाहि से कि हमर घरमे फंक्शन रहै तऽ ओहि कैमरा से पुरा फक्शनके अटेण्ड करलो रहियै ओ कैमरा से पुराना सारा फोटो खिचल गेल रहै फोटो सब संजो कऽ राखल छै कैमराके उपयोग कही ने कही हमेशा होइते रहै छै कैमरा जब हम खरीदले रहियै तऽ ओ हमर शौक रहै जे हमरा पास एगो कैमरा हो आओर कैमरा ख़रीदैत काल ओकरा बहुत जादा युज भी करलियै जाहिसॅं कि दोसर शादीमे भी अटेण्ड करलियै घुमय लए जाइ रहियै वहाँ भी कैमराके युज करलियै हर रोज कही ने कही कैमराके युज होइ रहै और निगेटिवके बारेमे अगर निगेटिवके बारेमे बोलल जाए तऽ हथौड़ाके किछु आओर भी सामान्य उपयोग छै जेनाकि लड़ाइ झगड़ामे हथौड़ाके कभी भी उपयोग नहि करना चाही अगर चल जाए तऽ फिर सर फट जाए ओ से जान भी जा सकै छै इसीलिए हथौड़ाके उपयोग नहि करना चाही गलत तरीकासँ